बहुत आदमी अङ्गनामे लगाबै छै बहुत बागी रहै छै तऽ ओहिमे गाछ रोपै छै ओहिमे अड़हुल रोपलक ओहिमे तिवरा मीरा रोपलक गेन्दा रोपलक तऽ ई सभ फुल रोपलक ओहिमे पानि देलक ओहिमे ओ भेल पैघ भगवान सभके चढ़ावैमे बहुत प्रसिद्ध रहै छै बहुत सुन्दरता लागै छै जेना फल फुल भेलै फलमे जेना सभसँ सुन्दर आम होइ छै ओ आमके गाछके रोपि कऽ ओहिमे पानि देलहुँ पानि देलहुँ तकर बाद पानि देलाके बाद ओ गाछ पैघ भेल अपनो खेलहुँ समाजोमे सभके जकरा इच्छा भेल तकरा बाँटिकऽ बहुत सुन्दरता लागै छै सब्जिए भेल तऽ सब्जीके मिट्टीके कोरिकऽ ओहिमे ओकरा बिआ खसाकऽ रोपिकऽ रोपलक ओ लत्ती पैघ भए जाइ छै अपनो खेलहुँ समाजोमे सभके दएकऽ बहुत सुन्दरता लागै छै